खारनायनि रोखोम दङ बिदिनो लामायावबो खारनो हायो जिमावबो खारनो हायो आरो ओमफ्राय माने गिदिर गिदिर स्टेडियामनि ट्रेगाव खारनो हायो थ' नेसारिलि जुदि खारनो गोसोबा थ' फुंनि समाव जा जोंनि फिल्द बा माने स्टेडियामनि फिल्द बेफोरबायदियाव माने गाव फुंआव सिखारनानै खारनो हायो थ' बेनो बेस्ट आरो आंनि बायदिबा जिमावबाथ' जाहैबाय नोंनि इलेक्ट्र'निक्स गेजेदस त' जेरैखिजाया माने आं सानो आरो बेयाव माबायाव मा होनो फिल्दाव माने नेचाराबो मोजां आरो नोंनि जा बेयाव माने खारनाय उदां बारहावा मिथिंगानि बेफोरबायदिखौ मोननो हायो खारनाया आंनि बायदिबा रोखोमजों सोमोन्दो गैया जाय जेराव हायो बेयावनो खारनो हायो लामायाव खारो सोरबा फिल्द गैयाब्ला लामायाव खारनो नांगोन फिल्दबो गैया लामाबो गैया थ' जिमाव खारनांगोन बेबायदि आरो